सिंगींग म्हणल्यार तुका तुजो आवाज बरो जाय आसता आनी आवाज बरो क्लियर सुटोंक जायो म्हणल्यार ताळो बरो जाय तुजो हेल्थूय बरें जाय तें खातीर सकाळ फुडें बीन हांव तवशीपान खातां थंडे आलें बी इल्लें खातां खोडी सकर गायता आस थंड बीन खोडी सकर बिल्ली खाता लवगां किद्याक तुजो आवाज बी बरो क्लियर सुट्टा थंडी बिण्णी खाकरो बी जायना आनी हूय गावपा बी आसता फुगड्यो धालो जाल्यार तेन्ना पयलीं जाणटेल्यां कडल्यान बी फुगडी जाल्या आमी पयलीं हाती फुगडी बरोवन काडटा कोणा ती जाण्टेली म्हणटा न्ही बरयल्ली काय सगळेच आसना पयलींची सांस्कृतीक पारंपारीक बीन ह्यो आसता त्यो पयलींची सोदून काडचे पडटा आतां हें मेन जाय पयलीं आतां कांय ना न्ही म्हणून फुगड्यो धालो बीन त्यो पयलींच्यान कोणा कडल्यान जाणटी आहा तेंचे कडल्यान तांकां म्हणोन लायता आनी बरोवन काडटा जाल्यार तेंगेल्यो विडियो काडटात आनी मागीर तें कानार लावन बी पयलीं शिकता तेणी कशें म्हणलां तें पयलीं ट्रायल घेता आनी मागीर प्रॅक्टीस करता आयको आयकोन पयलीं बरोवनूय काडटा किदें मिस्टेक जालें बी जाल्यार कळना न्ही पयलीं बरोवन काडटा आनी पयलीं पाट करता आनी मागीर तेंचे त्यो विडियो काना लावन मागीर शिकता खंय वचपा बी आसलें आनी हांव आमी फुगड्यां बीन फुगड्यो धालो ह्यो घेवन वयता कंपिटिशना बी ती म्हाका खूब आवडटा म्हणपाबीन आनीक गावपा बीन म्हणपा बी सिंगिंगा बीन आवाज बरो जाय न्हू पयलीं आपलें हॅल्थूय बरें दवर जाय आवाज बरो क्लियर आसूं जाय तें खातीर जिवाकूय मात्शे त्रास घेवचे पडटा तें हांव काना बी घालून आयकता पयलीं आनी म्हणटा आनी मागीर प्रॅक्टीसूय प्रॅक्टीस करता हांव पयलीं बरयतां आनी रिकॉडींग हांवच म्हणटा आनी रिकोर्डींग करतां आनी मागीर प्रॅक्टीस करतां काना घालून तशें केलें म्हणटगीर रोकडी पाटूय जाता तें